سائنس اور ٹيكنالوجى نے انسان كى زندگى ميں بہت سے شعبوں ميں مدد كى ہے جيسے كہ طبى عوامل مواصلات تعليم مصنوعات اور روز مرہ كے كاروائى ميں علماء نے جديد سکشيسى آلات اور علاجی ترجیح تراجم كى تيارى كى ہے جو مريضوں كو بہتر علاج فراہم كرتے ہيں اور بيماريوں كے تشخيص ميں مدد ديتے ہيں ٹيكنالوجى نے دور سے مواصلات كو بہتر بنايا ہے جس سے لوگ دوسرے ممالک يا شہروں كے ساتھ آسانى سے رابطہ كرسكتے ہيں آنلائن تعليمى منصوبے اور مواد نے دنيا بھر كے لوگوں كو تعليم ميں راحت فراہم كی ہيں جو اوقات كى بچت كے ساتھ ساتھ اہم معلومات تک رسائى مہيا كرتى ہے نئے مصنوعات كى تخليق ترقى اور تجديدى تراجم نے زندگى كو آسان بنايا ہے جيسے كہ گاڑيوں موبائل فونس اور گھريلو آلات وغيرہ ميں ٹيكنالوجى نے ہمارى روز مرہ كاروائيوں كو بھى آسانى سے كرنے ميں مدد فراہم كى ہے جيسے كہ خريدارى خوراک كى تيارى اور گھر كى صفىائى وغيرہ يہ فقط چند مثاليں ہيں سائنس اور ٹيكنالوجى نے ہر شئے ميں انسان كى زندگى كو بہتر بنانے ميں مدد كى ہے